دوڑنا چاہیے دوڑنا تو اچھی چیز ہے ہم تو آج تک دوڑنے میں حصہ نہیں لیے مگر میری خواہش ہے کہ ہم بھی کبھی حصہ لیں اس سے میڈل جیتیں جس سے وہ صحت بھی فٹ رہتی ہے اور دوڑنے سے بہت چیز فائدہ ہوتا ہے اس سے بڑے دن کا سستی دور ہو جاتا ہے ہمارے انڈیا میں ہم جیسے ویڈیو وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو دوڑنے میں بڑی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں کہ اتنا لمبا لمبا جمپ مار لیتے دوڑ کے اور اس میں میڈل ملتا ہے تو انڈیا کا بھی نام روشن ہوتا ہے ہمارے دیس کا نام روشن ہو یہ بھی بڑی گورو کی بات ہے دوڑنا بھی چاہیے ہم سب اٹھتے ہیں صبح صبح تو ساتھی کو نماز پڑنے کے بعد ساتھی کو لے کے دوڑتے ہیں اور دوڑنے سے بھی صحت سب جو تھوڑا موٹاپا چربی وغیرہ بڑھتا ہے تو اس سے بھی تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے دوڑنے کے بعد دوڑنے سے ہمارے جسم کے بہت فائدہ ہے فائدہ دوڑنے کے بعد تھوڑا سا گھوم یہی بہانا تھوڑا گھوم لیتے ہیں اور گاڑی وغیرہ تو ہمیشہ چلاتے رہتے ہیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے باہر رہتے ہیں باہر سے کبھی آتے ہیں تو سب ساتھی کے ساتھ دوڑنے کا مزہ ہی الگ کچھ ہوتا ہے یہ سب دوڑ پھر بعد میں کوئی ملتا نہیں اس لیے ہمیشہ جاتے ہیں ہر فجر کے بعد پانچ بجے کے بعد دوڑنے کے لیے اور دوڑنا بھی ہمارے دیش کے لیے دوڑ رہتی ہے یہ بھی ایک غضب کی بات ہے میڈل لا کے دیں دیس کو یہ بھی اچھی چیز ہے اور ساتھی سب ساتھ میں ہو تو ہنسی مذاق کرنے کے مزہ بھی کچھ الگ ہو جاتا ہے دوڑنا چاہیے جیسے بھی ہو